जी हाँ हमारे यहाँ सभी लोग नुस्खा का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करते हैं जब हमारे यहाँ किसी भी बच्चे या किसी भी बुज़ुर्ग व्यक्ति को खाँसी हो जाती है तब उस दौरान हम अपने घर में ही उसका इलाज एक नुस्खे से कर देते हैं उस दौरान हमारे घरों में काढ़ा बनाया जाता है उस काढ़े में हम अदरक इलायची एवं मरीच ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं जिससे कि वह काढ़ा बहुत ही कड़वा हो जाता है बड़े बुज़ुर्ग व्यक्ति लोग तो उसे पी लेते हैं परंतु जो बच्चे होते हैं उस काढ़े को पीने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो हम उनके स्वाद अनुसार उनके स्वाद के लिए उसमें थोड़ा मधुरस या मिश्री की मात्रा भी बढ़ा देते हैं जिससे कि छोटे बच्चे को पीने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और सभी की खांसी जल्द से जल्द सही हो जाए